बिहारमे बहुत तरहके सामना करय पड़ैए कभी रौदी भऽ गेल रौदी भऽ गेल ओहि जमीनके से रस सारा सूखि गेल कभी वर्षा भऽ गेल उएहमे फसल नोकसान भऽ गेल कभी कजला लागि गेल कजला लागि गेल तऽ पौधाकेँ काटि दैए कभी खादके कमी होइ जाइए ओहिमे खाद नहि मिलैए कभी कभी जे हइ से पानिके त्रुटि भऽ जाइए कभी जङ्गलके कारण फसल कमजोर हो जाइए कभी हए से फेर अहाँकेँ हाल जादा होयसँ बीज जे हए जमीनके अन्दर सड़ि जाइए बहुत अनेक चीजके जे हइ सामना करय पड़ैए बाढ़ि आबि गेल तऽ ओहिमे अपनो तकलीफ भेल फसलोके नोकसान डूबि गेल आ माल जाल आदमी बहुत तकलीफ हए बिहारके किसानके जे ओकर सामना करयके लिए बहुत हिम्मत अपने आपकेँ जुटबय पड़ैए जाहिमे माल मवेशी अपने भा बाढ़िके कारण जे हए से निकालियौ किसानके जे हए से हरेक तरहके बहुत तरहके जे हए तकलीफ हए तकलीफके सामना करते हुए किसान भी एतेक सामना करते हुए भी किसान खुश हए खुश जे हए अपना हाथसँ उपजबै हए साग सबजी दाना हरेक क्वालिटीके सबजी बन भिंडी भिंडी भऽ गेल सजमनि भऽ गेल बोरा भऽ गेल आलू कोबी करैला घी घिउरा बहुत तरहके सबजी हए दाना भी बहुत तरहके बिहारमे हमसभ उपजाबै छी हमसभ बहुत तरहके दाना उपजाबै छी ओहिमे गेहूँ मक्कइ धान राजमा राहरि मसूर मूंग मूंग आओर भी हए बहुत अनेक क्वालिटी हए जे बिहारके धरतीपर उपजैए बहुत तरहके सबजी हए बहुत तरहके दाना हइ जे ओतेक हमरा सभके याद नहि रहैए ओकर अनेक नाम यए मक्कइ भऽ गेल मक्कइ भी पीला मक्कइ हए उजरा मक्कइ हए ओहिमे भी मक्कइ भी सभ क्वालिटीके हए एगो जनरल भऽ गेलै लक्ष्मी मक्का लक्ष्मी मक्का हाइब्रिड सात सए आठ जीरो एट बहुत तरहके हए